नैजिबा लाथिख' बा जिगुजौ स्निजिद' नैजि लाथिख' थाम जिगुजौ गुजिथाम नैजिद' लाथिख' ब्रै जिगुजौ गुजिबा लाथिख' बा लाथिख' दाइन जिगुजौ गुजिदाइन जि लाथिख' दाइन नैरोजा ब्रै